भारत में खेती मौसम ते ॾाढी निर्भर हूंदी आहे अगरि वधीक बारिश थींदी त फ़सुलु ख़राब थी वेंदी घटि बारिश पए तॾहिं बि फ़सुलु ख़राब थी वेंदी आहे कॾहिं कॾहिं त कीड़ा मकोड़ा एॾा हुंदा आहिनि जेके फ़सुलुनि खे बर्बाद करे छॾींदा आहिनि अहिड़ा कीट थींदा आहिनि जेके फ़सुल खे सॼी खाई पूरो करे छॾींदा आहिनि कॾहिं कॾहिं वधीक बारिश बि थी वेंदी आहे जंहिंसां असांजूं फ़सुलूं ख़राब थी वेंदियूं आहिनि पर असां जॾहिं मौसम बदिलजंदो आहे त असां उन जे हिसाब सां ई फ़सुलु कंदा आहियूं जीअं बारिश जो मौसम आहे त उन समय ई जमीनुनि में ॿिज पोखे करे फ़सुलु कंदा आहियूं जे कीट पतंगा उन्हनि खे लॻनि था त असां दवाउनि जो छिड़काव करे उन जो बचाव कंदा आहियूं ऐं खाध सुठी ॾींदा आहियूं